भारतनि हेल्थकेयार सिस्तेम आ दाबो गुबुन हादरफोरनि रुजुनायाव मोजां नङाखौनो बुंनांगोन मानोना जों दासिमबो नुयोदि सासे गोग्गो गथ' जोनोम जानांगौ सासे गोग्गो गथ' जानांगौब्ला बेयो गिबियाव गिबियावनो बिमाया माबा जागोन मा बिमाया सावस्रि गोनां जाग्रोनांगोन गोग्गो देहानि जानांगोन अब्लासो बियो माने गोग्गो एबा गोरा गोख्रों गथ' जोनोम जागोन दा जों नुनो मोनोदि जे गथ' जोनोम जानायनि सिगांनो बिमाफ्रा बिमाफोरखौ एबा जे बिमा बिमा बिमाफोरखौ जोङो इल हेल्थ एबा सावस्रि गैयि नुनो मोनो मानोना बिसोरो बे समावहाय मोजां जानाय लोंनाय फिथाय सामथाय एबा मोजां कुवालिति नि जे आदारफोरखौ मोनजाया जाय फलाव जोंनि गथ'फ्रा जोनोमनि उनावनो जे लोरबां एबा इल हेल्थ नुनो मोनो आरो फारसेथिङै जोंनि जे दानि जे खाथिखाला जे क्लिनिक नि खोथा बेखौथ' नोङो मोजांखौनो माने देभलाप्त नुयैखौनो बुंनांगोन मानोना जोङो बे क्लिनिक फोरा जेरोखोमनि जानांगौ बेबादि नङा जायनि जाहोनाव जोङो मोनसे माबा नायनांगौब्ला बेवहाय माने मेचिन आ मोजां जानांगोन आरो लोगोसे बे माबायाबो जेनोखि माबा खालामग्रा टेकनिसियान बेफोरबो राफोद जानांगोन अब्लासो जोङो बे जार्म्स फोरखौ माने त्रित खालामनो हागोन आरो फारसेथिंयैहाय जोंनि ओनसोलनि जे लामाफोर एबा जे हस्पिताल आव जे गारि घरा थानांगौ बेफोरो गारि घराफ्रा माने फ्राय माने माबायो गारिफ्रानो गैया एबा एम्बुलेन्स फ्रानो गैया आरो फारसेथिंयै जोंनि लामा सामा बेफोरबो माने थिग जानांगौ जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि खाथि खालानि बे ओनसोलफोराव गुबुन माने माने हस्पिाताल फोराव लाबो लाबोनांगौब्ला जोङो माने गारिफोरखौनो मोनबोआ आरो लोगोसे गामिफ्रावथ' माने बे माबायानो सोजाया मा होनोमोन बेखौ एम्बुलेन्स फ्रानो सोजाया बेफोरबायदि आरोखि